हैलो दर्जी साहब नमस्ते ठीक ऐ साहब में तुंदे कोल कुरता पाजामा दित्ता हा सेआनै गी मड़ेओ ओह् बदलोई गेदा कुसै होर दा भेजेआ हा ते कुसै होर दा पैंट कोट लेई आये चुक्कियै बने दा में काला कुरता पाजामा सेआनै गी दित्ते दा हा नेईं यरो बदलोई गेदा ओह् मेरे स्हाबै कन्नै मुड़े गी पता निं होना ते ओह् बदलोई गेदा पैंट कमीज़ लेई आयो दा ओह् ऐ चौदहें पंदरें सालें दा ते ओहो दर्जी साहब किश करो आं लेई आनी देओ आं मेरा कपरता नमां हा सेआये दा हा ते ब्याह् जाना हा ते कुरता पाजामा सेआई लैने आं अपने भ्रा दा ब्याह् ऐ ते जैसा शैल लग्गग मड़ेओ ब्याह् मड़ेओ सतारहां तरीक ऐ ठारां आहो आ जी आं जी आं जी चलो कोई निं ठीक ऐ दर्जी साहब जी ना ना दर्जी साहब में हत्थ निं लाया उसी ऐहीं ओह् इंया पैक पेदा ते में हा ओह् ते में हा ओह् इया पता चली जाना ब्याह् च दूऐ बंदे दा इंया केह् पाना बंदें ने इंया आक्खना कि चलो कोई निं में आना थुआढ़े कोल ते तुस करी लैओ फोन दूऐ मुढ़े गी ठीक